जय झूलेलाल मुंहिंजे घर जे पासे में एस बी आई बैंक आहे मुंहिंजो हुते खातो आहे बैंक जो मैनेजर ॾाढो सुठे सुभाउ जो आहे ऐं असांखे कॾहिं बि काई बि प्रॉब्लम हूंदी आहे त उहो असांखे मदद कंदा आहिनि ग़रीबनि खे बि कुझु लोन वग़ैरह खपंदी आहे त उन्हनि जी सहायता कंदा आहिनि प्लस म्यूचुअल फंड में इनवैस्ट कीअं करणो असांखे उहे बि सम्झाईंदा आहिनि ऐं मुंहिंजी कमु वारी आहे उनखे धीअ जी शादीअ जे लाइ लॉन खपंदी हुई त मां उनखे मैनेजर वटि वठी वयमि त उनजो हिकु ॿ क़ागर घटि हुयो त उन उनखे लॉन करे ॾिनी पंजाहु हज़ार जी मदद करे ॾिनई ऐं मुंहिंजा हुन सां रिलेशन ॾाढा सुठा आहिनि ऐं असांखे क्रैडिट कार्ड डैबिट कार्ड में बि अगरि कुझु सम्झणो हूंदो आहे त भई तव्हांखे फ्रॉड न थिए या तव्हांजा पेसा बैंक अकाउंट मां निकिरी न वञनि त उहे असांखे बराबरि सम्झाईंदा आहिनि तव्हांखे पिन कीअं विझणी कहिड़े हिसाब सां तव्हांखे पिन ठाहिणी उहो सभु असांखे आइडिया ॾींदा आहिनि ॾाढे सुठे नमूने असां सां गॾु रहंदा आहिनि